मां योगु दर्शन जा ॿ टे तत्व पंहिंजे जीवन में दैनिक जीवन में शामिलु करे रखिया आहिनि जीअं की ध्यानु लॻाइणु यां अनआसिक थी इहे मां डेली कंदो आहियां डेली कंदो वीह मिंट ध्यानु लॻाईंदो आहियां तंहिं खां सवाइ योग जा ॿिया बि जेके मतलबु तत्व आहिनि उन्हनि खे बि मां पंहिंजे दैनिक जीवन में अपिनाईंदो आहियां स्कूल लाल्को